हाँ हम दोसर जिलासँ आएल छियै आ बेगुसराय जिलामे सुने छियै कि जे पाबनि बहुत अच्छा अच्छा होइत छै कोन कोन तरहसँ होइत छै केना कनि बताइए ने छठि पूजा सुनलिअनि हँ छठि पूजा सुनलिअनि बहुत बहुत अच्छासँ मनाएल जाइत छिकै कैसे मनाएल जाइ तनि बतबै ने तब हमहुँ मनेबै हूँ हाँ ओ सभचीज निमितसँ ने करै लऽ पड़ै होएतै अच्छा हँ अच्छा

अच्छा हाँ आखर आखर लगै छै कपड़ा पहिलमे हूँ आओर सुनलिअनि चौड़चन्दा परब होइत छै बैशखा होइ छिकै परब ओ सभ पाबनि कैसे होइए

हाँ हूँ हूँ सभचीज आखर आखर लगैत छै पकमान तऽ ओकरोमे ने लगै छिकै अच्छा ओ सभ लगैत छै ओ

अच्छा आनो आरो कोनो पर्ब होइत छै अच्छा हमहुँ करबै परब आब अबसँ देखैत छियै मतलब बेगूसराय जिलामे बहुत अच्छा पाबनि होइ रहलै हन सोचलिअनि कि जे हमहुँ दोसर जिला से एलियै हन तऽ किछु किछु ने करियै सिखियै बेगूसराय जिला कऽ हूँ ठीक हए ठीक हए रखैत छियै